हैलो हमर नाम भेलै मंजू देवी ठीक छै यू हम्मे उ पी उ पी सँ आयल छौँ हँ कहाँ अयलियै अहाँके गाँव घूमय आयल छी हँ कहलियै देखियै उएह गामके रहन सहन केना छै मतलब अहाँके रूम लै लए चाहै छियै अहाँके गाँवमे केना मिलतै अहाँके अहाँके गाँवमे रूम केना मिलतै पाँच सए महीना मिल जेतै ठीक छै मिलतै तऽ रहबै कोनो हम एतय आयल छियै मतलब कोनो सोर्ससँ तऽ गामके रहन सहन देखबै केना छै गामके व्यवहार केना छै विकास केना होइ छै गाममे ओही खातिर आयल छियै तऽ गामके विचार व्यवहार अच्छा छै ने ठीक छै यही घूमैए खातिर आयल छियै सभचीज सस्ता मिलै छै की महँगा मिल रहल छै यहाँपर अहाँके गाँवमे सस्ता मिलै छै की बोललियै पाँच आदमी आयल छियै पाँ कहाँ कहाँ घुमयबै कहि रहल छियै अहाँके गाँवमे कहाँ कहाँ अहाँ घूमयबै ठीक छै ठीक छै आदमी अच्छा होना चाही गाँव घरके ठीक छै घूमबै फिरबै देखबै ओही खातिर पाँच आदमी आयल छियै अच्छा अहाँके गाँव घरमे गाँव गाँव घरमे जे छै खाना पीनाके व्यवस्था मतलब होटले छै की अपना बनाय कऽ लेबै रूम तब ने खयबै तब तक तऽ किछु खाय पड़तै ठीक छै आबि गेलियैए एकटा रूमके भाँज लगाबू रूम लेबै रहबै ठीक ठीक ओ तऽ अहाँके गाममे उपजै छै कोन सभचीज